मतलब जेह्ड़ा साढ़ा आयुर्वेद ऐ मतलब घर दी ते जेह्ड़ी कोई ऐ नी मतलब देसी इलाज़ जिसी अस आक्खी सकदे कि जेह्ड़ा मतलब जेह्ड़ी कमर दी दर्द ठीक करै पर होशियारपुर जेह्ड़ा ऐ ना उत्थै बड़ी फेमस जगह मन्नी दी मतलब उत्थै लोकें गी जाइयै मतलब पिट्ठ शिट्ठ गोड्डे शोड्डे सारे ई दर्द ठीक दर्दां ठीक होई जंदियां उत्थै जाइयै इक ते ओह् तेल शेल करदे बंदे गी मतलब परापर ऐक्सरसाइजां करांदे बंदे गी कि'यां करना चाहिदा अपना रूटीन ठीक करो घर दा सवेलै उट्ठना योग शोग करना ओहदे मंत्र शंत्र दा पाठ करो बाकी ते ओह् ही होंदा मतलब बंदा तेल शेल लाई सकदा जेह्ड़ा देसी तेल होंदा मतलब जेह्ड़ा मतलब गंढा शंढा पाइयै जेह्ड़ा तेल बनांदे अद्धे लोक मिट्ठा तेल आखदे कदें कोह्लू शोह्लू दा एह् ही लाई सकदे ते मसाज शजास करांदे बुड्ढें गी ज्यादा होंदा एह् मतलब जेह्ड़ा एह् दर्दें शर्दें आह्ला सिस्टम ऐ ना ओह् इ'यां केयर होई सकदा बाकी ते होर कुछ ते है नी एह्दे च मतलब बाकी देसी जेह्ड़े नुसके न लाज़ न दादी पड़दादी दित्ते दे ओह् ते बड़े हारे न मगर कमर दर्द बास्तै ते एह् सुने दा में ज्यादा